हेलौ औ खोनादों ओइ स्कुलाथ' नैहाय जोंनि चिरां जिल्लायावहाय बे बेंटल केनेलावनो सोदो नामा लोगो बेखौनो आं साबसिन मोनो जोंनि चिरां जिल्लायावहाय मिथिबाय औ औ

औ लामाफ्राबो जेबो उसुबिदानि गैया आरो जोङो लायस'नो थाखायबो एसे खाथि जायो नालाय आंथ' बेहायनो मोजां मोनोहाय लोगो नोंहासो दा बबेखौ मोजां मोनो औ मोजाङानो जादों सोंनानै एसे सोंस्लु' बायनानै खोन्थानांगौहाय दानिया बे बायदिनो बेबो बेबो स्कुलावहाय जेबो रोङि जायोना फोरोंनायफ्राबो मोजां गैया थानाय जानायफ्राबो बेयो एसे साबसिन आरो होनबा बेहायनो सोसिगोन ना लोगो नोंहा मोजां बेहायनो सोदो जेबो उसुबिदाथ' गैखाया ना औ आंनालाय बेहायनोखा सोखानायखा नालाय आंथ' बेखौनो मोजां मोनो होनबा देग्लायनिफ्राय सोसिगोन ना ए दे बै बेंटल सेनेलावनो सोदो

जेबो उसुबिदा गैया ना थांलाय फैलायाबो लामाफ्राबो मोजां गारि मथर

होम्बा बेहायनो लाफैबानो जाबाय एडमिसन दे होनबालाय दोननोसै नामा दे